میرے ایک دن کی خوراک میں ترکاریاں روٹی ڈرائی فروٹ سلاد اور چاول ملتا ہے صبح میں میں جب اٹھتی ہوں تو بھیگے ہوئے ڈرائی فروٹس اور انڈا کھاتی ہوں اور دوپہر کے وقت میں سلاد جیسے کہ گاجر کھیرا تھوڑے فروٹس کھا لیتی ہوں اور پھر شام میں ترکاری یا روٹی کھاتی ہوں اگر سبزیاں رہیں تو سبزیاں سبزیاں بہت ہی اچھی ہوتی ہیں صحت کے لیے بہت ہی ہمیں اس سے پروٹینس ملتے ہیں اور ہمیں کھانا بھی بہت ہی اعلیٰ بہت ہی اعلیٰ اناج ہے جس کو ہم مزے سے کھاتے ہیں